यौ अहाँकेँ कम्पनीसँ जे हम गाड़ी ओहिदिन बुक केलहुँ रह ओहिकेँ लिए घुमै ला गेलहुँ चारि टा पाँच टा तीर्थ गेलहुँ सिँघेश्वर गेलहुँ कारूबाबा तहन गेलहुँ मटेश्वर बाबा लग गेलहुँ नकूचा गेलहुँ देवना गेलहुँ एहिमे गेलहुँ खुब नीक रहल यात्रा कोनो तरहकेँ दिक्कत नहि गाड़ी भी साफ रहै ओकर बाद जे छै से अहाँकेँ जे छै से ड्राइवरक विहैब भी नीक रहै जे जे पानकेँ दोकान पर रुकैत रही पान तान खाइत रही जे कहैत रही से आनिकऽ दैत रहए कोनो तरहकेँ जे छै से ओ ड्राइवर नहि दिक्कत भेल मास्क पहिरने रहए बड़ा व्यावहारिक रहए बात विचार भी बहुत नीकसँ केलक गाड़ी तऽ की कही एतेक सुन्दर गाड़ी रहै तेकर चर्चा नहि छै आब यदि हमरा कतहुँ कहियो जयबाक हेतै तऽ हम वएह ड्राइवरकेँ हमरा यदि कहतै चुज करै लए तऽ हम वएह ड्राइवरक चुज करबै ओ ततबे नीक गाड़ी रहै ओतबे नीक ओ ड्राइवरकेँ व्यवहार रहै गाड़ी भी रहै खुब नीक जखने हमरा पानि पिबैकेँ काज हुए प्यास लागै तऽ हुनका कहियै बस ओ आनिकऽ तुरत जे छै से हमरा पानि दैत रहथिन ओकर बाद जे छै से खुब नीकसँ गप सप ओहिपरसे हमरा परिवारो सिंघेश्वर गेलहुँ ओतऽ हमरा जे छै से जे भी समान किनलहुँ प्रसाद चढ़ेलहुँ सभटा गाड़ीमे उठा उठाकऽ राखऽ गाड़ी लगाबी तुरत गेट खोलि दिअ खुब नीकसँ बैसाकऽ पुरा घुमा फिराकऽ एको बेर हरबड़ाइत नहि रहए जतऽ जतऽ घुमैकेँ मन भेल तऽ तऽ घुमेलक एको रति जे कहै छै ऊगतावै वला गप से सभ रहबे नहि करैबै ओकरा खुब नीक रहल यात्रा एहन यात्रा जिनगीमे पहिल बेर केलहुँ रहय आ सभ मने अंतरआत्मा प्रसन्न भए गेल एकतऽ गाड़ी साफकेँ बात दोसर ड्राइवरकेँ व्यवहार एतेक सुन्दर लागल नेजे आब हमरा जिन्दगीमे कहिओ कतहुँ जेबाक हेतै तऽ हम पहिल अवसर ओ ड्राइवरकेँ देबै यदि ओ ड्राइवर यदि तैयार भए जेतै तऽ हम ओकरे सङ्ग जेबै